तुमी म्हापसा शहराचें वर्णन करपाक शकतात हय म्हापश्यां आमी बशींतले देंवले म्हणटकूच बाजारांत वयता बाजारांत आमी बाजार करतात आनी तेच्या फुडें नुस्त्याचो बाजार तेज्या फुडें भाज्येचो बाजार तेच्या फुडें म्हापश्याचीं केळीं बी तसलो बाजार आपोल केळीं तसलो बाजार मेळटा आनी मागीर आमी कितें करता अशें भोंवन मागीर इतून भोंवन सगळ्याक शेव चिवडो बी कितें घेता आमी आनी हेवटेन येता आमी कपडे पयता कपडे पोवून मागीर फुडें सरतात आमी फुडें मागीर कितें थंड बी पियेता थंड बी पिवून मागीर आमी बाजार पोवूंक वयता बाजार केलो कांय नुस्त्याच्या मार्केटांत वयता नुस्तें घेता आमी नुस्तें घेवन मागीर भाजी घेता भाजी घेता आनी परत आमी बाजारांत हेवटेन तेवटेन भोंवतात आनी नाल्ल घेतात नाल्ल घेवन मागीर नाल्ल मेळ्ळे नाल्ल घेतात भाजी कसलीय भाजी घेतात भेंड्यांची घेतात जावं मुळ्याची घेतात आनी हेवटेंतल्यान भायर सरतात आनी तेवटेन आमी कपडे पळयतात कपडे कितें घेतात बारीक मोठें कितेंय मेळटा तें घेता आनी मागीर आमी बशीक येवन रावतात बस खूब तेंपान येता एक अर्दे वरान येता अर्दे वरान मेळटा आमकां बस आनी बशींत मागीर चडटा आनी आमी कामुर्लीं गांवांत येता म्हापश्या सून म्हापशां बसले बशींत कामुर्ली गांवांत येतात